باقی ہندوستان اور دنیا كی نظر میں اتر پردیش كی اہم ثقافتی اور سماجتی شراكتیں یہ ہیں كہ آرٹ میں یہاں بہت زیادہ اب توجہ دی جا رہی ہے اور جو ادب ہے ادب میں بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے یہاں بہت مدارس ہے مكاتب ہے اور یہاں دین كی باتیں سكھائی جاتی ہے اور ادب كے بارے میں سكھائی جاتی ہے اور موسیقی جو ہے اس میں زیادہ توجہ اس میں نہیں دیا گیا ہے لیكن پھر بھی میں موسیقی میں بھی توجہ دیے ہیں لوگ اور سائنس میں بہت زیادہ یہاں كے لوگ یہاں كے لوگ بہت زیادہ سائنس میں لگے ہوئے ہیں اور ٹیكنالوجی میں لگے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ اس كے بارے میں ریسرچ كر رہے ہیں سائنس سے لوگ لے رہے ہیں ٹیكنالوجی لے كے پڑھ رہے ہیں یہاں كے لوگ